सगळ्यान व्हडले एनवायरमँट इशूज म्हणल्यार सगळ्यांत पयली ग्लोबल वॉमींग मागीर हवेचें प्रद्युशण उदकाचें प्रद्युशण मातयेचें प्रद्युशण तशेंच जे तरेन झाडां काक लागला ते तरेन पावस कमी पडपाक लागला मागीर ऑक्सीजन प्राणवायू जो आमकां तो सारकोत अशुद्ध जाला कमी मेळपाक लागला आनी पावस कमी पडटा म्हणू शेतां पडींग पडपाक लागलीं शेतान स लोक रोंवपाचें सोडूंक लागले आनी पावस आतां केन्नाय पडटा म्हणजे अशें पावसाक एक सिजन कसो ना तो केन्नाय पडटा ताका लागून सगळ्यांत व्हडलो इफॅक्ट म्हळ्ळ्यार एक तर बुडटी येता

वोताच्या दिसांनी पावस पडलो की तेचीं शेतां सारकींच पिद्या पिड्यार जाता उदक भरता शेतांनी जे तरेन उदक भरता तातूंत सगळो तेंचो जें रोयल्लें आसा तें सगळें पिड्यार जाता आनी सगळें शेत बुडून वयता आनी एक ताचो व्हडलो इफॅक्ट म्हणल्यार शेती आमचें पाड जाता मागीर झाडां कापूंक लागला झाडां कापूंक आनी एक म्हळ्ळ्यार वत वाडूंक लागलें झाडां कापून कापून लोक रानां सगळीं काबार करूंक सोडल्या घरां बांदपाक लागल्या नाका थंय घरां बांदता तशी जानवरांचेरूय इफॅक्ट जावंक लागले झाडां कापलीं रानां कापलीं म्हणटकी जनावरां रस्त्यार येवंक लागता मागीर म्हणटाच की जानवरां शारांनी येवंक लागलीं तशें कांयच ना की आमीत तांच्या जाग्यांचेर घरां बांदता म्हुणून ते आमच्या घरांनी येता आनीक जे तरेन आमी प्लास्टिकचें सांबाळ वस्तू जे यूज करूंक लागला तीं उदक उदकांत जें प्लास्टीक वयता नुस्तीं मरता सगळें प्लास्टीक वयता उ आनी प्लास्टीक ही सारकी बायोडिग्रेबडेबलूच ना ती तशींच उरता प्लास्टीक उरली की प्लास्टीक उरली की ताजे कांय उपायूत करूंक शकना प्लास्टीक तशींच उरली ती सारकी सगळ्याकीन हार्मफूल म्हळ्ळ्या प्लास्टीक आमचे खातीर आमी जाता तितलें प्लास्टीक यूज करपाची बंद करूंक जाय आनी गोंयांत जे तरेन कसिनो वाडला कसिनोन सारकें उदकाचें प्रदुशण सारकें करून उडयलां उदकांत तीं नाका जाल्लें सगळें आपलो वेस्ट आसा तो उदकांत सोडटा उदकाक उदकांत तें सोडलें की सगड्यान व्हडलो इफॅक्ट म्हळ्ळ्या नुस्त्यांचेर जाता नुस्तें तें खाता आनी ताचो परिणाम मनशांचेरूय बी जावंक लागला मनशांक नाका नाका तरेचीं दुयेंसां जावपाक लागला मनशां तीं झाडां जे तरेन शेतां शेतां इबाडलीं शेतानूय बीन कॅमिकल यूज करूंक लागले ताका लागून भाजयेचेर इफॅक्ट जाता आनी तो इफॅक्ट मनशाचेरूय बीन जाता मनशां ती भाजी नुस्तें खाता तिणी जें कॅमिकल भाजीन जें नुस्त्यान जें कॅमिकल आसा तें मनशां मनशाच्या पोटांत वयता आनी मनशांक नाका नाका तरेचीं दुयेंसां जाता